कृषिके बारेमे कहल गेल हइ कृषिके भविष्यमे पहिलुका लोक लोग पीढ़ीवला लोग अहाँके सुझाव की दै जाइ छथि सुनु सङ्केत तकनीकीके उपयोगमे हमेशा देलकइ हइ कि देने अछि जे कि नया नया तकनीकीके मुताबिक अहाँ अपने खेती करू आओर पहिलुका जे पद्ध आधुनिक पद्धति एखन जे यऽ एखन जे पद्धति यऽ ओइ मुताबिक जे जे अछि अहाँके गृहस्थि लाइनमे गृहस्थि लाइनमे जे जानकारी अछि हुनका जे पुछियोन सरकारके ओरसँ सेहो दए देलखिन हेँ कि हुनका सँ सुझाव लिअ ओ गाम गाममे जाके से खेतीके सम्बन्धित लेल से नीक सुझाव दै छथिन बताबय छथिन अइ मुताबिक खेती करू अतबा खाद दियौ इतना पानि दियौ इतना ई खाद दियौ इतना ओ खाद दियौ इतना ओ खाद दियौ सब खाद अलग अलग से मात्राके मुताबिक दियौ अइसँ की हैत अइसँ देलासँ की हैत से अनेक तरहके मतलब देला सँ शक्ति बढ़तनि आओर उपज ब बढ़िआँ हेतनि नीक बढ़िआँ फसल भऽ जेतय अइ बेर आओर समय समयपर हुनका पानियो देबाके चाही कमौनी करबाके चाही घास पात नहि रहय घास पातके उपारिके अलग कऽ दियौ आओर हुनका सुरक्षाके लेल हमेशा समय समयपर पानि दियौन पानिके जे आवश्यकता छै तऽ पानि दियोन नहि छै आवश्यकता तऽ नहि दियौ लेकिन पानि अवश्य दे समय समयपर देबाके चाही अइसँ तखनसँ से हुनकर खेतीके सम्बन्धी खेतीके बारेमे हुनकर भविष्य नीक रहतइ आर खेती बढ़िआँ हैत फसल उपजत उपजल तऽ उपजलासँ हमसब सब सुखी रहब आओर हमसब आनन्दसँ रहब जय बाबा